नीतू जी मैंने आपके मैकअप के बार में बहुत सुना है क्या आप मेरा कल मैकअप कर सकती हैं

तो आप मेरा कल मैकअप कर देना फोटोशूट के लिए हाँ हाँ ज़रूर मुझे कल तीन बजे के समथिंग तीन तीन बजे समथिंग समथिंग मैकअप कराना है फोटोशूट के लिए सुबह के तीन बजे नहीं नहीं आप ही करके दोगे क्योंकि मैंने तो आप के बारे में ही बहुत बहुत लोगों से सुना है इसलिए मुझे मेरा मैकअप फोटोशूट के लिए चाहिए फोटोशूट के लिए चाहिए क्या आप कल आ जाओगे आपके प्रोडक्ट कैसे है उसे ज़रा बताओगे आप हाँ तो आप एक काम कीजिए आप आपने पहले किसी का फोटोशूट करा हो तो आप मुझे एक बार उसकी फोटो भेज सकते हैं हाँ नीतू जी ठीक है वैसे आपके फोटोशूट तो बहुत ही बढ़िया है ठीक ठीक ठीक है आप ही कल आ के कर देना मैकअप हाँ हाँ ठीक है तो फिर आपके आपके प्रोडक्ट से मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना अच्छा तो फोटो फोटोशूट मेरा अच्छा ही होना चाहिए